मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट था वो भी मिक्सर ही था तो उससे जो मुझे सकारात्मक मिला है रिस्पोंस तो वो है जैसे की वो बहुत अच्छा है उससे मसाले बहुत अच्छी पिसे जाते हैं और मैंने उसको कई अच्छे यूज किया है लेकिन नकारात्मक देखा जाए तो वो कई बार ख़राब हो चुका है और कई बार अटकता था तो उसको कई बार हमने ठीक करवाना पड़ा बाहर से